हाँ सर नमस्ते मेरी कार ख़राब है

हाँ ठीक है तो आप हमारे गैरेज पर आइए लेकर के देख लेते हैं यहीं चकिया में उसे ले आइए तो उसका सर्विसिंग हो जाएगा मोबिल वोबिल सब पलट देंगे

सर्विसिंग का चार्ज दो सौ मोबिल का भी अलग से लगेगा तो आइए ले

ले आइए आपका हो जाएगा गैरेज पर हमारे लेकर आइए हाँ मोबिल पलटाएगा तो उसका भी चार्ज लगेगा न जो भी ख़राबी होगी आप लेकर के आइए तो देखते हैं तो बताते हैं फ़िर तो ले आइए टायर ट्यूब भी बदल जाएगा जो भी दिक्कत होगी सब यहीं लेकर आइए गाड़ी तो हो जाएगा ठीक टायर ट्यूब सब बदला जाएगा

नहीं नहीं क्या और कोई दिक्कत है उसमें ठीक है लेकर आइए सब हो जाएगा सब इसी में है तो हाँ ठीक है ले आइए यहाँ पर सब व्यवस्था है हो जाएगा आपका ठीक है आइए लेकर के सारी व्यवस्था है सब हो जाएगा टोटल कम से कम वही हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाएगा उसी में आइए कुछ कम हो जाएगा

ठीक है आइए